ہاں میں اپنے جانوروں کو دیکھ بھال کرنے یا کے لیے دیکھ بھال کرتے ہیں اور ان کی مدد کے لیے کچھ لوگوں کو بھی رکھا جاتا ہے اور جانوروں کو رکھنے کے لیے ایک ان کا شیڈ میدان میں ڈال کر بنایا جاتا ہے اور ان کو ہائیجین قسم کے غذائیں دیے جاتی ہے اور ان کو پانی بارش گندگی مہری یا نالیوں وغیرہ سے بچا کر جس طرح سے ہم رہتے ہیں اس طرح سے رکھے تو جانور بھی اچھے رہتے ہیں اور دیکھ بھال اچھی کرنا پڑتا